ए जों बै द्रागन गायनो होननानै रायलायदोंमोन दा बेखौ हाफोरखौ थिग खालामनांगौमोनना गायनो मानो उम फुलिखौ लायनांगौ बेब'स्थायासो थाखा फैसा बेखौ ज'है रायलायनांगोमोनना खनसे मालाबा औ गायनो गायखांनानै आरो बिदिनो खुन्था नांगोनना खुन्था गायनांगोन मानांगोन बिदिनो थाखा फैसानि खोथा दंथ' बे ज' रायलायनानै बेसां खरसा जागोन जाया बेखौ रायलायनो मालाबा ओंखारदो ओ माब्ला ओंखारनाय जायो समफोरखौ मिलायलायनोसै मा थारिगफ्राव न'फ्रावबो गारना थांनो हाया मानो हाया असुबिदा बिदिनो उम दा ओंखायनो सम मिलायलायनानै दा सबथाफोरावनो खनसे रायलायस्रांनोसै मानोसै ओमफ्राय ओ जोलैखौ फुलिखौ बहा मोननाय जायो मोननाय जाया बेफोरखो खबर लानोसै मानोसै बिनिफ्राय गायनाय जायगाखौथ' बै नोंसानि खाथियावनो माबा दंना बोरि हा बारि खाथियाव औ बेफोरबायदियावनो गायजागोनदां उम बिदिनो नागिरनांसिगोन फुलिफोरखौबो थाखा फैसाखौ एसे जगार खालामनांगोनना उम ओम आच्चा उम बेनो बेखौनो एसे गोबावनिफ्रायनो जगार खालामनानै बुथुमनांगोन मानांगोन ओम दाव अमा फाननानैबाबो दाव अमाफोर फाननानैबाबो खालामनांगोनथ' फैसाखौ दिहुन्नायाव दा बिदिनो औ बिदि खालामगोन जोंहा औ औ दा सबथाफोराव नागिरनांसिगोन फुलिफोरखौ औ ओम औ ओंखायनो दाम दंनो माथो दा थै दा मोनोबालाय ओम थिनस' गाहाम मोनोबाथ' मोजां जायो दे होमबा दोनथ'नोसो बिदिनो ओंखारलांनोसै दे दोन्दो